हलो इहा ओला कंपनी जो नंबर आहे असां कल्ह राति जो ओला बुक कई हुईसीं छहनि माण्हुनि जी असां ॿाहिरि पिया वञू असांजी ट्रेन हुई असांखे वीह मिन्ट थी चुका आहिनि न ओला आई आहे न ड्राईवर फोन पियो खणे न कोई जवाबु आयो आहे न कोई मेसेज आयो आहे ऐं ड्राईवर जो ऐं ड्राईवर जो फ़ोन बि मिले ई कोन थो नेटवर्क में ई काने तव्हां असांखे ॿुधाए सघंदा आयो कि इहो छो थो थिए असांजी न त ट्रेन मिस थी वेंदी ऐं हिन टाइम ते असांखे गाॾी काई न मिले हा हिन करे असां राति जो ई ओला बुक करे छॾी जे अॻरि तव्हां न ॿुधाइंदव त असां तव्हांजे ड्राईवर जी पिणि कंपनीअ जी कम्लेन कंदासीं इहा हिन कंपनी जा ड्राईवर ऐं हिन कंपनीअ जी सर्विस इअं आहे हिन करे महिरबानी करे या त तव्हां पंहिंजी ओला मोकिलियो ॿीं या असांखे असांजी कम्प्लेन जो मुवावजो भरे ॾियो जीअं त असांजी टिकेट केंसिल कराइण पवंदी ट्रेन मिलंदी कोन असांखे ॾाढो नुक़सान थी वेंदो न त इहा फेसिलिटी तव्हां ॾियो ई न कि राति खे बुकिंग करायो सुबुह जो तव्हां वटि गाडी पहुची वेंदी जंहिं अॻरि तव्हां नथा पहुचाए सघो त तव्हांखे इहा फेसिलटी ॾियणी न खपे